गाँवके सरकारी इसकुलमे जे छै फी भी पैसा भी कम लागै छै जाहिसँकि गाँवके बच्चा सरकारी इसकुलमे भी पढ़ि सकै छै सरकारी इसकुलमे जे छै यहाँपर पूरे फूल पेड़ पौधा ईसब लगाबैके लेल सिखाएल जाइ छै यहाँके सरकारी इसकुलके टीचर सब भी बहुत अच्छा रहै छै जाहिसँकि बच्चासब भी अच्छासँ मन लागकऽ पढ़ै छै आओर सरकारी इसकुल जे छै एतना अच्छा स्कूल इसकुल छै यहाँ पूरा बेसिकसँ शिक्षा दै छै आओर शहरके जे इसकुल छै शहरके इसकुलमे वएह बच्चा आओर वएह गार्जियन एडमिशन करबै सकै छै जकरा पास ढेर पैसा छै आओर शहरके इसकुलमे पढ़ाइ भी अच्छा भऽ रहल छै आओर शहरके इसकुल जे छै गाँवके लिए गाँवके परिवारके लिए अच्छा नहि छै कियाकि गाँवके परिवारमे ओतना पैसा भी नहि रहै छै जे शहरके इसकुलमे नामाङ्कन करबेतै शहरके इसकुलमे नामाङ्कन पढ़ाइ लिखाइ भी वहाँ भी इसकुलमे भी अच्छा होइ छै